हय स्टेशनरी आयटम हांव घेता तें म्हणजे एक हांव पेन्सिल्स घेता कलर्स घेता ब्रश घेता पेपर घेता किंवां डिफरंट टायप ऑफ पेपर्स हांव म्हाका ग्रिटींग कार्ड करपाक आवडटा सो हांव ते सगळें घेता गम घेता फॅविकॉल रबर तें घेता आनी येता